छा मां ओला जे कस्टमर केअर में थो ॻाल्हायां मूंखे हिकिड़ी कार बुक करिणी आहे मां पंहिंजी फ़ेमिली सां गॾ जबलपुर थो वञण चाहियां असांजी फ़ेमिलीअ में कुल चारि माण्हूं आहियूं और मूंखे जबलपुर ताणी वञिणो आहे जबलपुर जी डिस्टेंस सौ किलोमीटर ताणी आहे त तव्हां मूंखे ॾिस हिनमें ॿुधायो घणां मुंहिंजा पैसो लगंदो और कित मतिलबु केतिरी उनमें देरि में पहुंची वेंदासीं और टोल टैक्स वग़ैरह सभु मूंखे मिलाए हुनमें मिलाए करे ॿुधायो की मूंखे घणी देरि उनमें पहुंचाए छॾींदो ड्राइवर और घणा पैसो लॻी वेंदो मुंहिंजो ऐं मुंहिंजो वधीक पैसो बि न लॻे कार नंढी में ई थी वेंदो घणे भेंट जी हूंदी छा आहे की कीअं आहे मूंखे पूरो तव्हां फ़िक्स करे करे ॿुधायो घणो पैसो छा आहे और घणे हुनमें घणी देरि में पहुचंदो और ड्राइवर तव्हां सुठो ॾिजो ताकि ड्राइवर में हो न हुजे भई ड्राइवर पीअंदो खाईंदो न हुजे और सुठे सां मूंखे पहुचाए छॾे और ॾाढो जल जल्दी पहुचाए छॾे जीअं हुनखे